हमरा सबके गाँवमे कोनो बड़का अस अस्पताल नहि छै कि छोटा मोटा अस्पताल छै जाहिसँ कि जे बोखार तोखार लागल कोनो बच्चा सबके भेल तऽ उ सबमे भऽ जाइ छै कोनो बड़का अल्ट्रासाउण्ड उल्ट्रासन खून जाँच पेशाब जाँच ई सब जे नहि होइ छै टीकाकरण उकाकरण ई सब होइ छै आर सब नहि होइ छै कि जे उ सबके लए जे हमरा सबके कहूँ बाहर जाइ पड़य छै जेनाकि समस्तीपुर भेलय दलसिंहसराय भेलय मुजफ्फरपुर भेलय दिल्ली भेलय ई सब गाँव जाइ पड़य छै आओर सबके ई सबके चलते हमरा सबके नहि होइ छै जे गाँवमे ई सब बड़का हॉस्पिटल छै जेनाकि जे छै ई सब गाँवमे नहि होइ छै ओना कि जे हॉस्पिटल ओस्पिटल जेना होइ छै तऽ रहय छै बड़का तऽ ओइमे सँ मतलब बाहर जाइ पड़य छै हमरा सबके छै विषयमे जे कोनो नहि छै एहन गाँव जे कि जे ओइ सबके व्यवस्था नहि होइ छै नहि होइ छै